सरकारसे निवेदन इएह हइ कि इसकुलमे अभी खेलकूद छुट्टी होइ छै या वॉलीबॉल खेलै छै बच्चालोक इसकुलमे खेलने बाद तीन बजे छुट्टी होइ छै घर आबै छै तऽ घरमे बच्चा लोक खेलैके प्रयास करै छै लेकिन नहि होइ छै खेलनाइ किएकि जगह रहै छै नहिए ने जगह तनिओ बनबै छै बच्चालोकके खेलै खातिर आओर इधर उधर बॉलो चलि जाइ छै पड़ोसिओके बगलमे तऽ बोलै लगै छै किछु फुटि आर जाइ छै तऽ जेना इसकुलेमे छुट्टी होलै जेना वॉलीबॉल अथी गेम कबड्डी खेलै छै कबड्डी इसकुले भरि खेलै छै तकर बाद अन्दर आबै छै घर फेर तीन बजे छुट्टी होइ छै तऽ घर आबै छै तऽ फेर घरमे खेलैके जगह नहि रहै छै कबड्डी उबड्डी किएकि घरमे थोड़ा सा बच्चालोक केनहो भी खेतमे जाके जगह बनबै छै खेत खेतवला किसानोके नोकसान भै जाइ छै फसिल आर वएहसे बच्चालोकके डाँटि दै छै बच्चालोक वहाँसे भागि जाइ छै मगर खेलैके बच्चालोकके अथी नहि मिल पाबै छै उत्साह किएकि इसकुलेमे जतना खेलै छै खेलिते रहि जाइ छै फेर जेना कबड किरकेटे खेलै छै इसकुलेमे इसकुले भरि खेलै छै फेर गाछी उछीमे जाइ छै ककरो गाछी उछीमे खेलैके जगह आर बनबै छै तकर बाद गाछीवला जेनाकि वॉलिएबॉल ककरो खेतमे चलि गेलै किछु हेरा गेलै फेर दिक्कत हो जाइ छै बच्चालोक खरिदैमे किएकि अप्पन उपाय रहै नहि छै लेकिन